हॅलो नमस्कार मॅडम तुमी कॉल केल्लो म्हाका हय ना आमचे न्हू घरा कडेन बरी नात तेका लागून पावचोना हांव ह्या दिसा आतां होय आमी तुका सांगपा आशिल्लो मॅडम आमचे न्हू इतले पेमॅण्टान आमकां परवडना तें कित्या आमकां घरांतल्यान कितलें पयस सान येवपा पडटा सकाळ फुडें जवण बी आमी हाडपाचे मागीर पेमॅण्ट सारको कमी न्हू सो घरा कडेन आमकां परवडना तें अशें जावपा लागलां मातशें होय पयलींत सांगिल्लें पूण कितें आत तुमचे आमकां येवपाक प्रॉब्लम जाता सकाळ फुडें बसीन रातीन बी घरा कडेन कामासान घरा कडेन पावता म्हणळ्यार खूब टायम जाता आमी बेगीन पावना सकाळ फुडें पसून जेवण सकाळ फुडें घेवून येवपा पडटा म्हाका पयस पडटा न्ही सो पेमॅण्टा म्हाका सामको प्रॉब्लम जाता होय म्हाका बी करपा जाय न्हू तुमी म्हाका मातशें अण्डर्सेण्ड जावपाक जाय न्हू कित्या पेमॅण्ट म्हळ्यार सामको लॅस हा न्हू आतां आठ हजारा म्हयन्या आठ हजारा पेमॅण्टा आमकां जायना न्ही कित्या पयलीं जातालें म्हण कशें सांगिल्लें हांवें म्हाका इल्लें जेवण तुमी दितले आनी कितें बेगीन टायमींग सुट्टलो लॅट स्टार्ट जातले अशें आसले आमी पयलीं टायमाचें उलोवना न्हू कामाचे अशें उलयिल्लें दिसवाडे कोतान अशे कमीत कमी बारा हजाय तरी मेळपाकूच जाय न्हू म्हयन्याक आतां सगळे घरा कडेन पयल्या घरा कडेन सामान व्हरपाक पडटा हांव एकलोच ना न्हू भुरगीं हा सगळ्यांक पळोवपा पडटा न्हू म्हाका होय तें सारकें पूण कितें शेता कडेन गेले म्हूण काम खूब आसता न्हू सावळेन बसून काम कन्ना न्हू मॅडम तुमी मातशें अण्डरस्टेण्ट करपाक जाय न्हू आमकां कित्याक शेतान गेल्यार काम फूल दीस सकाळ फुडें गेल्यार तुमी पळयला म्हजें काम तुमी पयला कितें कशें काम करता मातसो बसून बसना मागीर होय मॅडम पूण म्हाका मुगे हे मातशे पेमॅण्टाचे भरपाचें पडटलें कित्या नाजाल्यार हांव फाल्यां परतून एयलो मागीर परतून तशें बरें जावपाना न्हू पयलीं पेमॅण्टाचें सारकें उलोवपाकूच जाय न्ही हां बरें हांव फाल्यां सकाळ फुडें येता हां ओके डन हां बरें बरें